गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि जेंनाफोरजों मोगा मोगि गोनां जां जानो जानो गोनां जायो जेरै नोंसोरथ' मोन्थिखागौ दा सिजोना माइ गायनायनि सिजोन बे सिजोनाव माइ गायनो थाखाय जोंहा मा मानि प्रब्लेम जायो जेरै जोंहा माइ गायथारनांगौ माइ गायथारनांगौ समावनो जोंहा खामलाबो मोना थिग रोखोमनि बा दैबो थाया दुब्लियाव दै थाया हालेवनोबो मोना बेफोरबायदि जायोबा जोंहा बिराद जेंना जेंना जायो जुदि नोङो जोंहा गाबोननो माइ गायथारनांगौ बे बे माइ गायनाय समाव जोंहा जोंनि हायाव दुब्लियाव जुदि दैयानो गैयाबा जों बोरै आबादखौ गायनो हागोन बेबायदिनो मोनसे सम नुजाफैयो आरो दानि जुगाव जोङो गोदोनि जुगावथ' जोङो माइ गायनाय समावहाय मोसौफोरजों हालेवनानै गायोमोन दानि जुगावथ' मोसौफोरखौ रावबो बाहायलियानो गामिफोरावबो मोसौफोरानो खम जाजोब्बाय दा जोङो दुब्लियाव हालेवनोबा थ्रेक्तरफोरजोंसो हालेवनांगौ जायो थेक्तरफोरखौबो जों टाइम तु टाइम मोना जायो टाइम तु टाइम मोनियावनो जोंहा गोबां जेंना जायो थ्रेक्तरफोरखौ हालेवनो मोनाब्ला माइफोरखौ बोरै गायनो बेफोरबायदिनो मोनसे समस्या फैयो आरो खामलाफोर नागेरबाबो मोननो नागिरा माइ गायनायाव दानि जुगावथ' न'खरावनो नोङो न'खरसेयाव फेमिलिफ्रानो बारा थाला साब्रै साथामल' थायोमोन गोदोनि दिनावसो बुरजा बुरजा थायोमोन न'खरसेयावनो दसजन एगार'जन बार'जन आरो बेनि गेजेराव दाहोना रुवाथि दाहोना सानै रुवाथि सानै बेबायदि लायोमोन माहाजोन माहाजोनफ्रा गोदोहाय बिसोरा गोदोनि समाव गायनायफोरा बारा प्रब्लेम जायामोन दा जोंनि गामियारि ओनसोलाव बिदिनो गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जायो नांगौ जखानि दै मोनाबाबो जोंहा गायनायाव जाया नांगौफोरबायदि खामला बुरजा मोनाबाबो जों गायनाया थाब हाया हालेवनायनि फारसे बुंनो थाङोबाथ' गोग्गोम समस्या दा थेक्तरफोराबो खम नालाय एखम्बा गंफा गंनैल' हाबफैयो बेखौनो फाला फाला नेथ'लायनानैसो हालेवनानैसो गायनांगौ जायो गामियारि ओनसोलाव थायोबा बिदिनो गोबां प्रब्लेम जायो आरो नोङो जेनेबा ननि बारिफ्राव बायदिसिना मैगं थाइगं गायदों बेफोरावबो माखासे बोरमाफोर हाबनानै जाहैयो बा अमाफोर हाबनानै एग्रुंलाहैयो बेफोरनि जाहोनावबो आबादफ्रा जोंना नस्त' जायो बोरमाफोर जाबाथ' नों आबादफ्रानो थांखाया जेने नों माबा मोनसे फुल बा माबा मोनसे जाग्राफोर गायदों बे गायनाय समावहाय जुदि बोरमाया थांनानै नोंनि माबाखौ अरस'हैयोबा बे थैलाङो आरो बिफांफोरा बेबायदिनो गामि ओनसोलाव थायोबा गोग्गोम प्रब्लेम जायो